हाँ हमारी जो आजीविका है वह बिजली पर निर्भर है वह बहुत ही ज़्यादा निर्भर है और बिजली कटौती होती है उसके दौरान जो है बहुत ही प्रभावित होता है जैसे अंधेरा हो जाता है रात के टाइम में बिल्कुल भी और जो है पानी की समस्या है पानी की मोटर है उजाले के लिए बल्ब है सब कुछ सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो बिजली कटौती है उसमें जो रौशनी के जो अन्य विकल्प है वह या तो एक तो टॉर्च है टॉर्च से हम उजाला करते हैं और काफ़ी लोगों के घर में इनवेटर की भी सुविधा है तो इनवेटर के द्वारा भी लोग है जो उजाला करते हैं जो और जो आजकल जो चार्जिंग वाले बल्ब हैं उनके द्वारा भी करते हैं और जो दीया बाती है उसके द्वारा भी उजाला किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार से जो लाइट कटौती होती है लाइट कटती है बिजली कटती है उस उस समय पर रौशनी के लिए इन इस प्रकार की कई सारे विकल्प है और लोगों के पास में हमारे यहाँ पर कुछ लोगों के पास में इनवेटर सुविधा है और कई लोगों के पास में सब इनवेटर की सुविधा नहीं है इस प्रकार से हम जो है बिजली की समस्या है उससे हम छुटकारा पाते हैं जो आप जो हमारे नए विकल्प हैं उनके अनुसार ही हम बिजली से जो कटौती होती है उस समय हम उससे छुटकारा पाते हैं